हा डांस प्रतियोगिता में मां भाग वरितो आहे हुन में मूंखे इलाही सुठो लॻंदो हुओ मां इलाही सुठो ढोकलनि जो डांस कंदी आहियां मुंहिंजा माउ पीउ बि चवंदा हुआ की हा तू ढोकलनि जो इलाही सुठो डांस कंदी आहे ईअं कंदी कर हमेशह औरि ढोकलनि जो डांस त सिंधियुनि जो फेमस थींदो आहे हुन में त इलाही सुठी तरह ढोकलनि जो डांस मूंखे ईंदो आहे ऐं मां इलाही दफ़ा भाग वरितो आए असांजे घर में जेके शादियूं थियूं आहिनि जेके बि प्रोग्राम थिया आहिनि मूंखे सभु कोई चवंदा आहिनि की तू ढोकलनि जो डांस ॾाढो सुठो कंदी आहे तू अच तू अची करे कर असां ढोकलनि जे डांसनि में इलाही ख़ुशि थी करे कंदा आहियूं इलाही सुठो लॻंदो आहे औरि इलाही सुठो करे वठंदी आहियां अऊं सब कोई इलाही तारीफ़ कंदा आहिनि की तू इलाही सुठो डांस कंदी आहे ढोकलनि जो हीअं बि नॉर्मल डांस ईंदो आहे पर ढोकलनि जो डांस सिंधियुनि जो इलाही सुठो हूंदो आहे ऐं मूंखे बि इलाही सुठो लॻंदो आहे ऐं इलाही सुठो ईंदो आहे इन करे हर फंक्शन में हर हिक में असां मां ढोकलनि जो डांस में अॻिते ई रहंदी आहियां